नमस्ते भैया प्रधान जी हाल चाल सब ठीक है यही इस्कूल का कार्यक्रम चल रहा है सर इस्कूल में जा कुछ व्यवस्था कराना है कुछ आदेश आया है कम्प्यूटर लगवाना है बच्चे लोग को बैठने उठने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है अभी सब अल अलग अलग जवाल ढंग से पढ़ाई चल रही है सर ना तो आदेश आ रहा है कि कम्प्यूटर लगवाया जाए कम्प्यूटर से पढ़ाया जाए तो हमें आशा है कि आप इतना दिन से परधान हो रहे हैं तो कुछ इस्कूल के ऊपर कुछ भी ध्यान दीजिए जरा तो वही सब व्यवस्था औ आप मालिक से का कितने बरस से प्रधानी कर रहे हैं जा

हाँ हाँ तो उसके लिए आप जे कोशिश करते रहना आपके घाँव का तरक्की होगा आपका भी विकास बढ़ेगा आपका

हाँ तो वही वही तो कह रहा हूँ आपसे कि आपके गाँव का विकास हो जाए हमारी इस्कूल में इतना बच्चे हैं जो कि आपको मालूम है कितना हमारे प्राइमरी स्कूल के कितने बच्चे हैं हर जगह से ज़्यादा चुते

हाँ हाँ क्योंकि अभी अभी सब पढ़ाई चल रही नहीं हो रही है सब बच्चे चले जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में और कहाँ चल प्राइमरी इस्कूल टूटा जा रहा इसलिए कुछ तरक्की होगा इसका हाँ ठीक हाँ तो इसीलि हाँ

हाँ

हाँ

हाँ तो इसीलिए में आपकी प सुचित कर दिया हूँ कि ज़रा ध्यान रखना अगर कोई ओइसे आ रही है तो अपने गाँव की तरक्की होगी अपना इस्कूल और आगे बढ़ेगा गाँव का विकास होगा यह सब तो आप ही के ज़िम्मा करवाना है ना हम लोग को क्या हाँ हाँ हाँ हम लोग का तो यही है की बच्चे को जी जी जितना चाहे उतना बच्चे